जय झूलेलाल सूरत में अलाई क़िस्मनि जूं कलाकृतियूं आहिनि जे मां ति कुझु आहिनि अ गरबा शिल्प तंहिंखां पोइ जरदोजी कराई तंहिंखां पोइ आरी भर्थ जेको थींदो आहे सूरत में अलाई तरीक़नि जी अलाई क़िस्मनि जूं कलाऊं आहिनि गरबा हितां जा प्रख्यात आहिनि सॼे भारत में सॼीअ दुनिया में माण्हू अलाए घणनि जॻहियुनि तां खाली सूरत ईंदा आहिनि गरबा ॾिसण लाइ जॾहिं गरबा चालू हूंदा आहिनि नवरात्री चालू हूंदी आहे तॾहिं सूरत में ईअं लॻंदोच कोने कि भई राति आहे अ राति यो ॿीं टीं बजे निकिरूं त बि ईअं लॻंदो आहे अञा त शाम थी आहे तंहिंखां पोइ अचूं शिल्प ते त शिल्प ते हिकु कार्ये कार्यकृति थींदी आहे जंहिंजो नालो आहे सड़ेली कार्यकृति हुन में छा थींदा आहिनि के ॿई उन में अ लकड़ी ते कुझु कुझु कार्विंग कंदा आहिनि जंहिंजे कारण उ मस्त हिकु मूर्ती ठही वेंदी आहे या हिकु कलाकृति ठवंदी आहे जेको पाण घर में सॼाइण लाइ बि रखंदा आहियूं तंहिंखां पोइ जरदोजी कढ़ाई जेकी आहे उहा सूरत में ठही हुई पहिरियों दफ़ो तंहिंखां पोइ दुनिया जा जेके नवे टका हीरा आहिनि उहे सूरत में कट ऐं पॉलिश थींदा आहिनि सूरत हिकु सभिनी खां वॾो अडो आहे जिते हीउ जिता खां हीरा कट ऐं पॉलिश थींदा आहिनि ऐं हितां खां बम्बई वेंदा आहिनि पोइ उतां खां एक्सपोर्ट थींदा आहिनि ऐं बाक़ी अ बचियो सूरत जी ॿियूं ॻाल्हियूं थियूं त सूरत वरी धंधे वारो शहर आहे सभिनी जी सोच हिते धंधे वारी हूंदी आहे त हर कोई कुझु ना कुझु अलॻि अलॻि कलाकृति कंदो आहे जीअं की ज़री जो कम थी वियो तंहिंखां पोइ हितां जो हिकु ॾाढो प्रख्यात हूंदो आहे चूड़ियूं ठाहिण जो कमु चूड़ियूं बि सूरत जूं जाम ॿाहिरि वेंदियूं आहिनि तंहिंखां पोइ मड़का ठाहिण जो कमु उहो बि ॾाढो हलंदो आहे सूरत में सूरत मेनली वाधारे धंधे लाइ सोचियो वेंदो आहे ऐं पीढ़ी दर पीढ़ी हिते हरहिक तरीक़े जी कला अॻियां वधंदी आहे